एकदां जालें कितें आमी हांव म्हजो एक पंगड आसा त्या पंगडा वांगडा आमी बारीकशें गेट टुगेदर ऑरगनायज केल्लें आनी एक राबितो शिबीर करया अशें थरयिल्लें आनी आमी रावपाक गेले वाठार बरो आशिल्लो गांवगिरो वाठार आनी अशा वाठारांत एक सायडीच्यान एक संत न्हंय व्हांवताली पयल्या दीसा रावले रातचे जेवले बी आनी दुसरे दीस सकाळीं फुडें आमी धा वरांचेर त्या न्हंयच्या देगेर न्हावपाक पेंवपाक गेले आमच्या पंगडा भितर अशीं खुबशीं भुरगीं आशिल्लीं खुबशे हें आशिल्ले तरनाटे भुरगे आशिल्ले जांकां पेंवपाक येतालें आनी थोडे अशे आशिल्ले जांकां पेंवपाक येतालें पूण थोड्याच वेळा खातीर पेंवपाक येतालें उदकांत देंवलो जाल्यार एक पांच मिनटार तो पेंवतालो आनी मागीर तो जाम जातालो असलेय आशिल्ले थोडे अशे आशिल्ले की एक रावंड मारलो की जाम जावपी अशे आशिल्ले सो सगलें जालें आनी आमी इंन्स्ट्रक्षन बी दिलीं आनी सांगलें की कोणाक पेंवपाक येना जाल्यार तुमी मातशे वयर सायडीन रावात आनी सगले उमेदीन टायम वतालो इतल्यान जालें अशें की एक भुरगो जाका पेंवपाक येनाशिल्लें ताका आमी मदत करया म्हणलें आनी कित्याक आमी पेंवपाक शिकयलें शिकोवपाक ताका हें केलो बाटल्यो घेतल्यो बाटलेक दोरी बांदल्यो ताका बाटली ताच्या खाक्यांत बांदल्यो आनी ताका धडयेचेर हात दवरून हात पांय बुडोवपाक लायलें एक पांच धा मिनटां आमी ताचे कडेन पळयताले की तो उबता ताका म्हणलें तुका आतां कितें फील जाता डिफरंस कितें आसा पयलीं रावतालो तो ताणें म्हणलें की आपल्याक आतां दिसता की आपल्याक उदक जें आसा अशें वयर उ हुबोवपाक शकता उबोपाक लागलां आनी तो उदकाचेर हुबपाक लागलो त्या बाटल्यांच्या आदारान उदकाचेर हुबपाक लागलो सो हळुहळू ताज्यो बाटल्यो काडल्यो आनी ताका सांगलें की तूं आतां पांय मार सो तो पेंवपाक शिकलो सो ती एक गजाल आनी त्याच दिसा असो आनी एक इंन्सीडंट घडलो तो म्हणल्यार बुडपाचो जो एक इश्ट जाका पेंवपाक येतालें पूण तो न्हंय क्राॅस करतना पलतडी वतना तो जाम जालो आनी बुडपाक लागलो आनी बुडटना ताका सहज हात दिलो हात दितकच ताणें म्हज्या हाताक धरलें आनी म्हाका ओडून आपल्या पांयां पोंदा म्हणजे उदकान भितर घातलो आनी म्हजेर उबो रावलो सो ऑटोमेटीक म्हाका स्कोप नाशिल्लो चांस नाशिल्लो की हांव बुडपाचोच पूण म्हाका पेंवपाक येतालें ते कारणान हांव उदकान सुमार एक मिनट सुमार रावपाक शकलों कसोय करून ताका हांवें उडयलों आनी हांव भायर सरलों आनी फक्त भायर सरलो आनी हें केलें ना बरोबर जे कोण आशिल्ले तांच्या आदारान ताका वाटयलो बी पूण तो एक असो एन्जॉय असो एक्सपिरीयंस आशिल्लो जंय जांणी मनाक खूब अशें दुखयलें बी आनी दिसलें वायट दिसलेंय बी आनी खोशी भोगली की तो वाचलो तो उरलो उरून येयलो